सिंधी ॿोली ॾाढी ई मिठी ॿोली हूंदी आहे ऐं ॾाढी ई सुठी ॿोली हूंदी आहे सिंधी माण्हू सदाई ॾाढा ई अक्रोधित जेका बिल्कुलु शांति रहंदा आहिनि कॾहिं बि लड़ाई झगड़नि में न पवंदा आहिनि सिंधी माण्हुनि जो रहन सहन ॾाढो सुठो आहे ऐं सिंधी माण्हू हिक ॿिए खे इज़त सम्मान बि ॾाढो सुठो ॾींदा आहिनि असां सिंधी माण्हू सभेई झूलेलाल साईंअ जा भक्त आहियूं झूलेलाल साईं जा ई आहियूं जेका आहियूं सभु झूलेलाल साईंअ जा आहियूं ऐं असां सिंधी माण्हुनि जी संस्कृति सॼी उन्हनि सां ई पूरी उन्हनि जे ई पूरे रस्तनि ते हली वई आहे ऐं असां वॾा बि सभु उन्हनि जा ई असांखे पाठ सेखारे विया आहिनि ऐं सिंधी भाषा बि असांजे लाइ ॾाढी ई महत्वपूर्ण आहे ऐं असां सिंधी थी करे पाण ते ॾाढो गर्व कंदा आहियूं ताकी असांखे हिन ॾाढी ई सुठी मिठी ॿोलीअ जो असांखे ज्ञान मिले ऐं असां इन ॿोलीअ जा ई पैदाइशी आहियूं ऐं इन ॿोलीअ में असां रहिया आहियूं सदाई सिंधी ॿोली असां लाइ ॾाढी महत्वपूर्ण आहे ऐं सिंधी ॿोली असांखे ॾाढी वणंदी आहे असांखे गर्व आहे कि असां सिंधी आहियूं जय झूलेलाल